जी बोले हम यहाँ पर नए नए आए हम बेगूसराय ज़िले में यहाँ तो किसी डॉक्टर के यहाँ दिखाना है तो कौन सा है डाक्टर यहाँ पर अच्छा रहेगा हड्डी का अच्छा जी दवा उआ कैसी देते हैं कै बजे डक्टर साहब डॉक्टर साहब बैठते हैं कै बजे अच्छा फीस जानते हैं उनकी कितनी है एक हज़ार है कम कंपाउंडर अगरचे देखते हैं अच्छा उनके पास व्यवस्था है अच्छी अच्छा अच्छा

अच्छा उन नस के भी देखते हैं वह वे क्या हाँ तो एक्स रा उकसरा अंदर में हो जाता है क्या अच्छा आप देखे हैं गए हैं कभी क्या अभी हम यहाँ हैं वह ट्राफिक चौक के पास ठीक है चलिए ना थोड़ा दिखे दिखवा दीजिएगा ठीके है आ रहें ठीक है